योगु करण खां पोइ मुंहिंजे शरीर जी तमामु तकलीफ़ुनि खां छुटिकारो मिलियो आहे जीअं दिलि सां जुड़ियल तकलीफ़ु दूरु थी आहे नसुनि जी ताक़त में सुधारु ऐं ख़ून जी बहाव सवलो थियो आहे योगु करण सां निन्ड सुठी अचे थी योगु करण सां चिंता करणु घटि थी आहे मुंहिंजे शरीर जी अंदरूनी ताक़त वधी आहे मुंहिंजो वजनु जेको वधी रहियो हो सो धीरे धीरे घटि थी रहियो आहे मुंहिंजे शरीर जा जेके जोड़ आहिनि उन्हनि में सूरु घटि थियो आहे योगु करण सां मुंहिंजे मन जे अंदरि ख़ुशी अची रही आहे मां हर शय खे सुठे तरीक़े सां सम्झी करे ई फ़ैसिलो खणणु लॻी आहियां शरीर में जेका थकावट महिसूसु थींदी हुई सा बि घटि थी आहे गैस जी जेका दिक़त हुई उहा बि घटि थी आहे शरीर जी सूजनि घटि थी आहे अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजे शरीर में स्फूर्ति आई आहे